हँ सब कम्पनीके सर मोबाइल रहै छै कोन कम्पनीके अपनेँकेँ लेनाइ छै सैमसन्ग छै ओकर बाद आइटलके छै ओकर बाद सैमसन्ग आइटल एना चारि पाँच गो कम्पनी छै कम्पनी तऽ बहुत छै रेडमी छै रियलमी छै वीवो छै ओप्पो छै सैमसन्गके तेरह हजारसे स्टार्ट होइ छै तेरह हजार सतरह हजार उनैस हजार हँ दै छिए लोनोपर लोनपर लैमे आधार कार्ड लागत आओर एगो पासबुक लागत जाहिमे अहाँके खाता हेतै अठारह महिना होइ छै बीस महिनाके होइ छै जेहन लोन लै ले चाहबै जेहन मोबाइल लै ले चाहबै ओहन लोनके होइ छै

हँ वीवोओ छै हँ ओप्पोओ छै रेडमिओ छै र रेडमीके सोलह हजारसे स्टार्ट छै जेहन क्वालिटी लेबै जेहन चीज लेबै ओहन दाम छै हँ रेडमी लेबै तऽ हँ तऽ तेइस हजारके पड़त सैमसन्ग लेबै ते तेरह हजारके ओ छै ओ सतरह हजारके छै हँ मोबाइल चार्जर हँ आओर कि बेचबै आओर कवर उवर मोबाइलेके समान सब तऽ हँ सब सिस्टम छै अच्छा मोबाइल आबू लिअऽ बढ़िआँ बात